खेल लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कैसे योगदान करते हैं खाली निम्न प्रकार से लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं जैसे खेल से लोगों का लोगों का दिमाग और स्वास्थ्य दोनो सही रहता है बच्चे अक्सर खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं लेकिन जो यंग लोग होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं उनको भी खेल में रुचि रखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है और यहाँ बूढ़े लोग अक्सर ज़्यादा बीमार होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत सुबह के टाइम टहलना चाहिए या योगा करना चाहिए बच्चों के साथ थोड़ी खेल मस्ती भी करनी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके खेल बच्चे ज़्यादा खेलते हैं लेकिन उनके पैरेंट्स उन्हें खले खेलना खेलने नहीं देते बच्चे बाद में फिर वो भी रुचि नहीं रखते क्योंकि उन्हें उनके मनाही होती उनके घर से और वो बाद में फिर मोबाईल पे लग जाते हैं जिससे उनकी रुचि नहीं रहती उनके पिता और उनकी माता नहीं चाहते कि वो बाहर जाके या कहीं भी खेले लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है खेल अगर कोई बच्चा उन्हें पेेरेंट्स को खेलने देना चाहिए पहली बात तो ये लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा किसी भी खेल में वो कर रहा है या खेल रहा है तो उसे खेलाना चाहिए उसे आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि इंडिया जैसे कन्ट्री में हाँ भारत ओलिंपिक में बहुत मेडल नहीं जीत पाता बाँकी देशों की तुलना से यही कारण है कि लोग लोग भारत के लोग ज़्यादा अपने बच्चों को खेल वेल में नहीं भेजना चाहते हैं उन्हें सिर्फ डॉक्टरी इंजीनियरिंग यही सब पसंद होता है लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनेगा कोई भी लड़का तो कहाँ तक जिले बहुत लोग उसे जिले में जानेंगे या राज्य में लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत बड़ा क्रिकेटर या कोई सा भी प्लेयर बनता है तो उसे पूरे देश और विश्व लोक भी जानते है उसे पैरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए और अपने लड़कों को आगे बढ़ाना चाहिए खेल में और उसे प्रेरणा देनी चाहिए कि हाँ खेल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और कुछ करने के ही लिए ही नहीं लेकिन खेल हमारे रोजाना की आदत होनी चाहिए क्योंकि खेल से हमारा शरीर बिल्कुल स्वास्थ्य रहता है हमें ज़्यादा बाद में मेडीसीन्स या दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती खेल से सिर्फ शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता है बल्कि हमारे दिमाग भी स्वस्थ रहते हैं अगर कोई हमें अक्सर सुनने को मिलता है की कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं की आप थोड़ा टहला करें घूमा फिरा करें जिससे उनका स्वास्थ्य और अधिक बेहतर रहता है खेल हमारे खेल हमारे जीवन का आदत होना चाहिए रोजाना का आदत क्योंकि हमें रोज खेलना चाहिए ये नहीं कि किसी दिन खेल लिए और किसी दिन नहीं नहीं अगर हमें अपना स्वास्थ्य सही रखना है तो हमें रोज हीं खेलना चाहिए